नमस्कार सर सर मैं थान सिंह बात कर रहा हूँ बी ए का स्टूडेंट सर मुझे मेरी सर्टिफिकेट चाहिए था क्योंकि मेरे पिता जी का वो हो गया ट्रान्सफर सर थोड़ा बहुत होता तो चलता लेकिन उदयपुर में हुआ है उनका ट्रान्सफर सर पिताजी साथ ले जाने के लिए बोल रहे हैं न तो सर क्या दिक्कत आ रही है अभी तो सत्र सुरू हुआ है न अपना साल हाँ वो तो है वो तो है सर लेकिन दो साल तो आपके कॉलेज में पढ़ लिए न लास्ट इयर है इस बार कर दो न सर ना ना सर ऐसी कोई बात नहीं है हम एडजस्ट कर लेंगे वहाँ पे भी लास्ट इयर है पिताजी मान ना रहे है हमारे अब ना वो तो समझ रहे हैं सर सर कोई ना हो गया तो अब क्या करें सर ना मान रहे पिताजी अब ट्रान्सफर हो गया तो क्या कर सकते हैं इसमें हाँ मेरा भी मन है सर यहाँ पे रुकने का लेकिन क्या करें ना माने सर काफ़ी मनाया मैंने दो तीन दिन हो गए जब से लग ही रहा हूँ उनसे बातें करने में माँ से पिता से लेकिन ना सर समस्या तो कुछ नहीं सर एन ओ सी दे दीजिएगा मैं वहाँ पर एड्मिशन ले लूँगा थोड़ी समस्या कर लो ना झेल लो थोड़ी परेशानियाँ हम भी तो झेल रहे हैं अब घर वाले नहीं मान रहे ट्रान्सफर हो गया पिताजी का क्या करें पास में तो चलो ऐसा करते के हम वहाँ से आ सकते लेकिन उदयपुर काफ़ी दूर हो गया जरूरत है सर ना मान रहे आप एन ओ सी तैयार रखिएगा कल मैं आऊँगा आपके पास जी सर आप देख के बता दीजिएगा मेरे को हाँ

कल सुबह कॉलेज खुलते ही आता हूँ मैं हैं ठीक ठीक